हैलो जायका होटल सँ हमरा रोटी आ सब्जी मंगेबाक अछि हमरा अजय बच्चाक खिलेबाक अछि बिट्ठो गाम मे मंगेबाक अछि बिट्ठो